ہیلو سر ہم نے آڈا کھانا کھانا آڈر کیا تھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا کھانا ابھی آنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس لیے ہم نے کافی ٹائم پہلے آڈر کیا تھا اور یہ آڈر ہمارے لنچ کے لیے تھا اور ہم نے ٹائمنگ دو بجے کی دی تھی لیکن اب ہمارا دو دس ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ہمارا آڈر آیا نہیں ہے سر میں آج کیو کیوںکہ ہمارا آڈر کب تک آ سکتا ہے سر یس سر یس سر نو نو نو جی نہیں ایکچولی ہمیں یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ کی ڈلیوری اتنی سلو کیوں ہے یس یس اوکے نو نو نو پرابلم اوکے اوکے مجھے آپ سے ہمارا آڈر آنے میں کتنا ٹائم لگے گا ایکچولی ہم لوگ بہو کھانے کا بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آڈر کی ڈلیوری ابھی اور کتنا وقت لگے گا اوکے اوکے اوکے سر سر میں نے ایپ کی آڈر کے لیے ایپ ان کا کی ویب سائٹ کھولی تھی لیکن اس میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا آڈر ڈلیور ہونے پانچ منٹ لگے گا جوکہ ہم دس منٹ سے یہی چیک کر رہے ہیں اوکے اوکے سر